मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले का एक अगरवाल कम्पनी है क्लोथिंग का उनकी व्यावसायिक सफलता की कहानी है कि उन्होंने एक टीन से शुरुआत किया था कपड़ो का व्यवसाय लेकिन आज के डेट में उनका चेन ऑफ़ बिजनेसेज़ है मतलब क्लोथिंग के अलावा बहुत सारे बिजनेस है और काफ़ी नाम है और उन्होंने अपने मेहनत लगन और परिश्रम से अपने आपको इस क़ाबिल बनाया है तो काफ़ी फेमस है यहाँ पर बैतूल में और उनके पास अलग अलग ब्रांड्स की बहुत सारी अच्छी रेंजेस है जो कि बहुत अच्छी बात है ये उनकी व्यवसायिक सफलता की कहानी है